जय झूलेलाल असां सिंधीयुनि खे ॿाहिरियां खाधा पीतनि जो शौक़ु त ॾाढो सुठो हूंदो ई आहे ऐं सुठी सुठी जॻहियुनि ते वञण बि असां पसंदि कंदा आहियूं ईअं ई हिक जॻहि ते मां वेझर में वई हुयमि होटल जो नालो हुयो पंजाब ग्रिल जेकी मूंखे ॾाढी पंहिंजे हिसाब सां ॾाढी वणी उन होटल जी ख़ासि ॻाल्हि इहा हुई की हुते लाइव म्युज़िक हुयो जेको ॾाढो हुतां जो वणंदड़ ॻाल्हि हुई ऐं लाइव म्युज़िक में जेको ॻाईंदड़ हुयो हुन खे तव्हां पंहिंजे पसंदि जो गानो वञी करे चई बि सघंदा आहियो त असांखे इहो वणे थो तव्हां असां लाइ इहो ॻाइयो त उहो तव्हांजी इन ॻाल्हि खे मञींदो बि न न कंदो उहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि लॻी मूंखे ऐं इहा हिते वेझर में थाणा जी कुझु पंद्रहे मिंट अॻ्यां थाणा स्टेशन खां पंद्रहं मिंट अॻ्यां खां ई इहा बस हीअ होटल हुई जेकी असां स्टेशन ते लही करे तकिड़ो ई पहुची वियासीं हां होटल जो अघु बि ॾाढो सुठो हुयो जंहिं हिसाब सां हुतां जूं ॻाल्हियूं हुयूं सुख सुविधाऊं हुयूं उन हिसाब सां असांखे अघु बि ॾाढो सही लॻो हीअं न लॻो की शयूं घटि हुयूं ऐं अघु वधीक हुयो ॾाढी सुठी ॻाल्हि हुई ऐं ॾाढी वणी ज़रूरु हिकु दफ़ो वञणु खपे